अरे ओ भैया वह सर मेरे को एक गाड़ी चाहिए थी एक महीने के लिए

अरे सर मैं क्या बताऊँ सर मैं करता हूँ यहाँ भोपाल में सर मैं अपने जीवन से सर थक चुका हूँ सर अब मैं घूमना फिरना चाहता हूँ मात्र तीस दिनों के लिए सर वह मेरी वाली बहुत परेशान कर रही है उसको भी जाना है तो दो लोग के हिसाब से बजट सर वह ही चार एक हज़ार इतने में हो जाएगा सर सर सर सर दस हज़ार भले कर दीजिए लेकिन अच्छी गाड़ी मिले

सर थोड़ा माइलेज वाइलेज वाली रहे सर थोड़ा ठीक है आप ठीक है साढ़े दस हज़ार कर दीजिए उसका आप उतने में फ़िक्स करिए नहीं नहीं बस ये गाड़ी मिल जाती अब हम तो सोच रहे थे कार आर का लेकिन वह है सर मेरे को अमर कंटक जाना है

सर वह आपकी जो गाड़ी है टू व्हीलर वह सर पहाड़ में चढ़ पाएगी ठीक है सर तो वह अच्छी सी थोड़ा बड़े वड़े टायर वाली गाड़ी कोई दे दीजिए हाँ सर वह क्या कहते हैं वह एक गाड़ी निकली है वह हायाबुसा वुसा क्या कहते हैं

जी जी नहीं सर ठीक है सर धन्यवाद जी सर आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर सर आप आप भी कर लो सर मिलते रहेंगें कभी कभी यहीं जी जी जी सर बिल्कुल धन्यवाद सर